आं बर' रावखौ गावनि बिमा निफ्राय सोलोंदों खारन आंनि बिमा बिफाया बर'मोन आरो आंनि गासै गामिनि राइजो राजाफ्राबो बर' गासिबो आंनि लोगोफ्रा बे बर' रावजोंनो रायलायनायखाय आङो आंनि बिमा बिफा आंनि नखर आंनि गामिनि लोगोफोरजों नो बे रावखौ खोनादों आरो बेजोंनो आङो सोलोंदोंबो फरायनो बिजोंआवबो आङो बे बर' मेदियाम बर' रावजोंनो फोरों सोलोंदों खारन आंनि गामिनि फरायसालिया बर' मेदियामनिमोन आरो बे बर' मेदियाम स्कुला सिगां आसामिस मेदियामनि स्कुलमोन बेनिफ्राय सोलायनानै रमान हांखोनि ओह रमान हांखोजों बर' ओह रावनि बिजोंनि जों आङो थाखोसेनिफ्राय फरायदों नाथाय बिनि गेजेरावनो थबैनो सोलायनानै देब'नाग्रि हांखोजों आङो बर' रावखौ फरायनो मोन्दों आरो बे बर' रावखौ देब'नाग्रि हांखोजों फरायनो मोन्नानै आङो जोबोद गोजोन्दों जायनि थाखाय आङो आखर सिनायनाय हांखो सिनायनायाव गोबोद जोबोद गोरलै जादों हांखो सिनायनो आरो लिरनो थाखाय आङो आंनि बे बर' रावनि देब'नाग्रि हांखोजों आङो गोरलैयै सोलोंनो हादों आरो आं बे बर' रावखौ गावनि बिमा राव बायदिहाय आंनि गासै सम समावनो आंनि लोगोफोरदों आरो आंनि रायजो समाजाव समाजजों आङो बे बर' राव रावखौ बाहायनो हादों आरो बे बर' रावखौ बाहायनानै गावगावनि गोसोनि सान्नायफोरखौ गुबुननि सिगाङाव फोरमायनाइखौ आङो गोरलैहै खालामनो हादों बेवखायनो आङो गावगावनि बिमा राव बर'खौ गोसो गोरबोजों अनो आरो बेखौ साबसिननिख्रुइ साबसिन महराव दानायखौ साबसिननिफ्राय साबसिन समायना महरै बे बर' रावखौ दानायखौ आङो लुबैयो आरो बिनि थाखाय आङो बर' रावनि जि साहित्य सभा बेनि गेजेरजों आं बर' रावनि सोदोबफोरखौ समाइना रमाइना खालामनो थाखाय आं हांख्रायनो लुबैयो आरो बेजों लोगोसे बर' रावखौ लिरनाय हांखोनि माखासे जेंनाखौ जों नुनो मोन्दों जिफोर जेंनायाव देब'नाग्रि हांखोनिफ्राय लिरनायखाय देब'नाग्रि हांखोनि गासैबो हांखोनि मोनफा मोनफा सोदोब दं जायफोर हां हांखोफोरखौ बाहायोब्ला जोङो बर'नि सोदोबफोरनि फारागथिखौ जों मोन्थिनो हागौ बे फारागथिखौ दानि समनि ओह बर' रावजों बर' रावाव देब'नाग्रि हांखोजों लिरनायाव गोबां हांखोखौ बोखारनायनि जाहोनाव जों बर' रावनि खिसुमान सोदोबफोरखौ गो सिदा सोदोबफोरनि फारागथिफोरखौ आङो नुनो मोनाखै बेवखायनो बर' राव रायलाइनायाव गोबां सोदोबा गोबां सोदोबानो बिनि बुंनायनि रिंसारथिफ्रा एखे जायो फरायनाय समाव गासैबो सोदोबखौनो एखे रोखोमनि हांखो लानायखाय गासिबो समाव बे एखे सोदोबखौनो गुबुन गुबुन गुबुन गुबुन ओ ओंथि सोलोंनो गोनां जायो नाथाय जुदि बे हांखोफोरखौ जुदा जुदा हांखोफोरखौ जुदा जुदा ओंथि गोनां सोदोबफोरखौ जुदि गु जुदा जुदा हांखोफोरजों लिरनो हायो होमब्लानो जोङो बर'फोरनि सोदोबफोरखौ गोरलैयैनो फारागथिफोरखौ जोङो हमदांनो हागोन जेरैहाय च' गोरा छ' गुरै च' गेजेर स' बेफोर गासै बर'नि रावावबो बर'नि लिरनाय हांखोफोरावबो जुदि बाहायोब्ला जोङो गोजोनगौ जायनि थाखाय जोंनि रावनि सोदोब सोदोब फोरमायनो थाखाय जेफोर रिंसारथिया समान बेफोर समा समान रिंसारथि गोनां सोदोबफोरनि ओंथिफोरखौ गुबुन गुबुन समाव गुबुन गुबुन महरै फोरमायनो थाखाय जोङो लिरनाय आदबजों गुबुन गुबुन हांखो बाहायनानै जोङो बिदि फारागथिफोरखौ मोथिनो हानाय जागौ नाथाय जोंनि बर'फोरनि लिरनायाव स'नि मोनसेल' हांखो स' बाहायनायनि थाखाय बेफोरनि बेफोरनि फारागथिफोरखौ जोङो मोनथिनो गोब्राब मोनो बेखायनो आङो बर' साहित्य सभानि गेजेरजों बे हांखोफोरखौ लाबोफाफिन्नानै बाहायनायखौ आङो हामजायो आरो बेबायदिहै बर' रावनि मोनफ्रोमबो सोदोबनि सायाव मोनसे सोदोब गोबां सोदोब जायफोरनि रिंसारथिया मोनसे हांखो हांखोआ मोनसे हां मोनसे रोखोमनि हांखोजोंनो लिरो नाथाइ बेफोरखौ जे जोङो गुबुन गुबुन रिंसारथिजों गुबुन गुबुन थिउनजों जोङो बेफोरखौ गुबुन गुबुन ओंथि फोरमायो बे फोरमायनायखौ जोङो बोरैहै खालामनो हागौ बिखौ जोङो सोलोंथाइ आयदानिफ्राय सोलोंनो मोनब्ला ओह जोङो गोबां मुलाम्फा जागौ होन्नानै आं सानो